घोड़ा स्वस्थ केना रहतै स्वस्थ रहतै ओकरा खूब खिलयतै खूब दौड़यतै दौड़यतै आओर ओकरा भी सेवा भी चाही चारिओ टाङ्गकेँ ओकरा दौड़ाए कऽ जब अयतै तऽ चारिओ टाङ्गकेँ ओकरा मोड़तै उठयतै सीधा करतै जे कि ताकि नस ओकरा धरय नहि स्वस्थ रहतै खिलयतै दौड़यतै तभिए स्वस्थ रहतै अइसे खाली खिलयतै ओकर चरबी मोटाए जयतै ओकरा दौड़ फिर होयबे नहि करतै ओकरा डेली सुबहकेँ सुबह छै पन्द्रह किलो बीस किलोमीटर तक ओकरा दौड़यतै आ ओकरा भोजन देतै घोड़ा स्वस्थ रहतै कभी अस्वस्थ नहि होतै खाली भोजन देतै आ ओकरा दौड़यतै नहि तैओ अस्वस्थ रहतै आ खाली दौड़यतै आ भोजन देतै खाली दौड़यबे करतै भोजने नहि देतै केन्नऽसँ ओकरा समाङ्ग मिलतै ओकरा दुनू चीज अनिवार्य छै स्वस्थ उएहमे रहतै घोड़ा छिकै चालिके जे दौड़तै उएह घोड़ा भेलै जे चालि चलतै उएह घोड़ा भेलै ए दौड़तै चालिमे चलतै तब ओकरा लोक देखै छै तऽ नहि हे फल्लन्वा घोड़ा छै रखने बड़ बढ़िआँ उतने नहि होइ छै रामजी विवाहमे हिआँ होइ छै मैडल मिलै छै घोड़ाकेँ यहाँ रामजी विवाह अगहनमे होइ छै रामजी विवाह ओहिमे पूरा इलाकाके घोड़ा दौड़ैत छै ककर घोड़ा बढ़िआँ चालि चलि रहलै हइ तब उएह छै जे स्वस्थ रखने छै तकरे घोड़ा चलतै चालि चलतै स्वस्थ निरोग रहतै उएह ने